आतांचे काळान एनवायरमंट आमचो वातावरण आमचें खूब दुशीत जाल्लें आसा झाडां कापतात सगळीं वत धूळ सगळी हें जावन खुब्ब प्रदुशण जाल्लें आसा तें हेतूंक आमचें आतां हें आरोग्गी खूब बिगडत चल्लां आनी भिसळ मिक्स दुब्लिकेट हें तें खूब्ब चलिल्लें आसा फटींगपणां हीं खूब चलिल्लीं आसात तेतू म्हळ्या सामको रामबाण उपाय म्हळ्ळ्यार योगा योगा आमी तर करपा लागलीं जाल्यार आमकां कांयच जावचें ना आमचो हॅल्त बरो उरतलें आरोग्य आमचें बरें उरतलें आनीक तें योगा करपा आमकां कोण ना जाल्यार सर जाय अशें म्हणपाचें ना आतां खूब हें आयलां टॅक्नोलॉजी हेतू प्रमाणे मोबायलाचेर युटुबार आमचे मॅसेजी हें तें येता आमकां विडवोज येतात ताजेर पळोवन आमी करूंक शकतात तेणी योगा केलो जाल्यार आमकां कांय खर्चूय ना पयशाचेंय कांय पयशेय बी वेस्ट जावचे नात आनी वखदां बी तशीं कांय लागनात तूं ज्या प्रमाणे तुजें करता फक्त आपली मनाची तयारी आसपाक जाय सकाळ फुडें उटून एक अर्द वर बसून करत जाल्यार खूब्ब जालें फक्त करपा जाय एटॅण्ड करपा जाय आमी तें इतलेंत आनीक हेजे फुडें आतां योगा केली जाल्यार आमकां जरीय पसून जालें किदेंय जालें बर ना जालें हें जालें जाल्यारय बी तीं आयुर्वेदीक वखदां आसतात तिवूय तितलीं अशीं म्हारग आसनात आतां आमी हीं एंटिबायटिक्स हें तें घेतात तीं खूब म्हारग आनी वेल्यान सायड इफॅक ताजे खूब आसतात हें हाकाच आयुर्वेदीक वखदांकय तितली सायड इफॅक्टय नात ताका तितली तीं खर आसनात हें आसना फक्त एक मातसो चड वेळ लागता बरी जावपाक किदें जाल जाल्यार बरी जावपाक मातसो एक वेळ लागता आन तेतू योगा तर तूं करत रावलो जाल्यार तुका तीन म्हयन्या भितर ताजो परिणाम दिसून येता हें हांव सदां करता म्हुणून म्हाका खबर आसा ते खातीर आतां आमी मातसो योगाचेरूच मातसो भर दिवपाक जाय आनी सगळ्यांक हें करून मातशें सागळें सांगून तें करून योगा आमी करपा लागलीं जाल्यार आमचें आरोग्य आयुश्य सगळें बरें उरतलें बरें जातलें